असांजे महाराष्ट्र में हिरजी जहांगीर आर्ट गैलरी आहे जेका कई सालनि सां उहा हुनमें आर्टस जी शयूं मतिलबु हथ जूं ठहियलु शयूं ऐं पुराणियूं शयूं रखियलु वेंदियूं आहिनि काला गोरा करे हिकु चर्च गेट जे साम्हू जॻह आहे हर सालु हुते उत्सवु थींदो आहे जंहिंमें आर्ट कल्चर मतिलबु हथ जूं शयल ठहियल शयूं हुते रखियूं वेंदियूं आहिनि अमरनाथ मे बि शिव मंदिर आर्ट गैलरी जो उत्सवु थींदो आहे हर सालु इहो लॻंदो आहे जेको हिता जे माण्हूनि खे तमामु घणो पसंदि ईंदो आहे जेके माण्हूं आर्ट जा प्रेमी आहिनि जिनखे हथ जूं ठहियलु शयूं वणंदियूं आहिनि जेके काफी दुर्लब हूंदियूं आहिनि ऐं असांखे सवले नमूने मुयसरु न थींदियूं आहिनि ओए हिन आर्ट गैलरीस में तमामु सवले नमूने सभिनी माण्हूनि खे मिली वेंदियूं आहिनि जहांगीर आर्ट गैलरी जेका आहे उहा सालु जा ॿारहं ई महीना खुलियल हूंदी आहे काला गोरा ते जेका आर्ट गैलरी लॻंदी आहे उहो सालु जो सिर्फ़ु हिकिड़ो महीनो जनवरी जो हूंदो आहे शिव मंदिर आर्ट गैलरी जेका आहे उहा जून जे महीने मे ई सिर्फ़ लॻंदी आहे